اتر پردیش میں کئی طرح سے مذاہب سماجی انصاف کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے جیسے کہ پولیس

وکیل اور آپسی سمجھ بوجھ کر بھی مسئلے حل ہوتے ہیں اور ڈونیشن جو ہوتا ہے اسلام میں وہ کئی طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ غریب بچوں میں پڑھائی کے لیے ان کی شادی کے لیے اور مدارس میں پڑھ رہے غریب بچے ان کی تعلیمی خرچہ اس کام میں بہت سے ڈونیشن استعمال ہوتے ہیں